हेलौ आदा आं नोंथांनि रेसटुरेन्टआवहाय मोनसे जाग्रा मुवा अर्डार खालामदोंमोन बेवहाय जाग्रा मुवाया नै घन्टानि गेजेराव मोनफैनायनि खोथा दङमोन नाथाइ इसे लेट जाबाय थ' थाब मोनोब्ला मोजां जायो मानोना जाग्रा मुवा इसे गोबाव दोनोब्ला बियो सेवलांनो हागौ सेवोब्ला जानाइनि थाखाय उसुबिदा जागोन बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि डिलिबारि बयखौहाय जेसेबां हायो एसेबां जाग्रा मुवाखौ लाबोनो थाखाय खावलायहरबाय थ' आंनि बे डिलिबारि जे थं बेथ' आरो नोंथांनि एप्सआवनो होखानाय दङ थ' बेयावनो हरबानो जागोन भिलेजआ आंना माबा दिहिरा आमबारि बे नभ' दिहिरा एलपि स्कुल खाथियाव फैब्लानो जागोन गोजोन्नाय थागोन आदा थाबैनो हरबानो जाबाय